ہاں سر فارمیسی سے بول رہے ہیں سر میرے کو باڈی پین ہو رہا تھا کل رات سے اور میرے کو سمجھ نہیں آ رہا میں کون سی میڈیسن لوں

اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں رہیں گے اور میرے کو کل اور میرے کو کل رات سے تھوڑا سا وامیٹنگ کا بھی فیل ہو رہا ہے اور تھوڑا سا باڈی پین بھی رہا ہے تو مجھے جی جی جی نہیں نہیں میرے کو کل رات کو ایسے لگا تھا جیسے تھوڑی ٹھنڈ سی لگتی ہے نا زیادہ تیز اس میرے کو فین میں بھی ٹھنڈ لگی تھی جی آ سکتے ہیں بٹ اس ٹائم تھوڑا سا رک پانچ دس منٹ رک کر آ پائیں گے اوکے اوکے تو سر اف یو ڈونٹ مائنڈ میرے کو آپ تھوڑا سا دوائی کے بارے میں بتائیں گے کہ سر درد کے لیے میں کون سی لے سکتا ہوں یا پھر میں باڈی پین کے لیے یا تھوڑا وومیٹنگ کی جو پرابلم آ رہی ہے اس کے لیے کیا

جی میرے واپس وومیٹنگ کے تو اویلیبل نہیں ہوگی تو آپ کی شاپ کب تک کھلے گی شام اوکے تو میں کب تک آ جاؤں پھر اوکے سر تو میں ابھی پانچ دس منٹ میں آ جاتا ہوں اوکے تھینک یو سر